जब मतलब मेरा बेटा है वो सारा दिन खेलता रहता है कहीं क्या खेल खेलेगा कहीं क्या खेल खेलेगा और उसे फोन पाएगा तो कहीं गेम और कहीं क्या हर हमेशा कार्टून है गेम है हमेशा खेलता है और हमारे भी जब हम छोटे थे तो हमारे भी बचपना में हम सब भी बहुत छुपन छुपाई खेलते थे पकड़ी पकड़ा दोस्तों के साथ भाई बहन के अपने साथ सब मिलके एक साथ खेलते थे और हम सब तो ज्यादा करके ति तीती खेलते थे और जब बच्चे सब खेलते हैं तो अपना बचपना याद आता है कि हम सब भी बचपन में ऐसे ही सब सारे मिल के दोस्तों के साथ खेलते थे अपने और बच्चे हैं हमारे सभी हम सभी सब अपने मनोरंजन के लिए टीवी भी देखते थे और टीवी में भी हर मतलब खेल में हम सब भी बहुत अच्छे से बच्चे भी है सब भाई बहन भी है भाई भी मेरा सब खेलते थे और खेल में सब मिलके अपना खेलते थे दोस्तों के साथ भी अपना अच्छे से सब लोग रहते थे मिलके खेलते थे जब बच्चे यहाँ अपने घर पर हम हमारे बच्चे सब खेलते हैं तो देखने के बाद सब मतलब ये होता है कि हम सब भी जब छोटे थे तो ऐसे ही खेलते थे और बहुत ज्यादा अपना बचपना याद आने लगता है कि हम सब भी ऐसे ही मिल के सारे दोस्तों के साथ अपना खेलते रहते थे और